इदिनो जों गामिनि मानसिफोराबो माने फालांगि मावो आरो इदिनो मैगं थाइगं फोयो आलु गायो बेसर फोयो ओमफ्राय इदिनो फोनानै फानहैयो खाथियावनो इदिनो बाजार दं सिमला बाजार खायसेया आरो बर' बाजारावबो लाङो ओमफ्राय इदिनो खायसेया बन लाय फाननानै इदिनो फालांगि खालामनानै जायो इदिनो गय फाथै गायना लादो गय फाथैफोरखौ फानो इदिनो आरो माइ बायदिसिना इफोरखो आरो गामियावनो बेफारि फैयो नालाय गामियावनो फानहरनाय जायो ओमफ्राय इदिनो बेसर आलु बायदिसिना इफोरनि बेफारिफ्रा फैथ'वाखै नालाय गावबा गाव लांनानै फानहैयो आरो इदिनो फालांगि खालामनानै जानाय जायो ओमफ्राय आरो लोगोसे आंबो इदिनो फालांगि मावो इदिनो मैगं थाइगं गायनानै फानो थालिर कार्जि ओमफ्राय इदिनो लाइ लाफा जोगोनार लावफोर मुदुफुलफोर इदिनो बायदिसिना गायनानै आंबो इदिनो फालांगि मावनानै जानाय जायो आरो जोंनि खाथियाव जोंनि गामि खाथियाव नांजाबनायाव ओरैनो फुंबिलि होनो जों इखो फुंबिलि सख स्कुल गायसननाया माने फुंबिलि स्कुल नालाय इखो फुंबिलि सखबो होनो आरो फार्स्ट गायजेननायाव राखेब नामनि मानसि सासे गायदोंमोन नालाय गायसनदोंमोन बेयाव राखेब सखबो होनो मोननै गाबज्रिनाय जायो आरो इ सखखौ आं हास्लाबाब्ला खाथिफोरावनो बेलासिफोराव फानहैनाय जायो आथुरब्लाथाय ओमफ्राय फुंनि समावब्लाथाय जों सिमलायाव थाङो बेलासिनि समावब्लाथाय जों बे राखेब सख होनो थाङो आरो फुंबिलियाव बिदिनो जों थांनानै सोरबा फिथा फानो साहा फानो सोरबा इदिनो थास' आथिं थास' बिबार थस' फेंखा नै दा जावनानै फानहैयो इदिनो गामिनि मानसिफोरा बिदिनो खरस बहनानै इदिनो फालांगि खालामना जायो आरो इदिनो फाननानै लाबालाय इसे एला थायो थानायालाय इदिनो नों मुथाफोराव एसे थेलेब थेलेब हानानै दस थाखा जेन'बा नों बायस'नाय मैगंफोरखौ इसे मुथा गिदिरब्लाथाय नों इसे इसे बोखायनानै इदिनो मुथानैजों मुथाथाम बानायब्लाथाय इफोरावनो लाबा ओंखारो आरो इसे नोंनि फाननायजोंसो खोथा जाहैबाय केपासिटि नों बहननो हानाय इदिनो एसे थाइसे थाइनै दहननानैसो फाननाय जायो आरो मैगंफोरखौबो लाब दहननांगौ जाहैयो इदिनो बेफार मावनाया बोसोरथाम बोसोरथाम जाबाय आगोलाव आङो इदिनो एख' मावनो मैगं थाइगं फाननायनि माबाफोरखौ मिथियामोन जि दानोल' रोंगौमोन इनिफ्राय दा न'आव इसे एला गायनानै माने जाख'नो हायि समाव जाख'नोबो हाला इसे एला फानहैनोसै होनना फानदावनायावनो फानदावनायावनो बोसोरथाम जाबाय आरो आं फाननाया दिनैसिम बोसोरथाम सोलिगासिनो दं फानबाय थानाया इदिनो न'नि मैगं नालाय जाख'नोबो हाला इदिनो फाननो थिनहरो खरस दहननो होननानै ओमफ्राय लांनाय जायो आरो मानसिफोरा गामिनि मानसिफोरा जि दानानै फानो इदिनो लोगो नाङो सिख्लाफोराबो लोगो नांनानै दायो आरो बुरैफ्राबो गावगा बागाव दायो दानानै इदिनो बायग्रा फैब्लाथाय फानहरो गोजान गोजाननिफ्राय फैयोना बेरायनो फैनायफ्रा इदिनो बेरायनो फैनायाव इदिनो जि दानाय सोंनायफोरखौ नुनानै हाबहैयो हाबनानै नोंसोर जि फानो नामा होनना सोङो ओमफ्राय औ फाननाय जायो होनब्लाथाय हाबनानै लांफायो आरो बायना लाङो बेलेग बेलेगनिफ्राय फैयोना गोजान गोजाननिफ्रो इदिनो हरो आरो फानहरो दायो गामियावबो जि दाना फानो सिख्लाफोराबो ओरैनो थाया ओमफ्राय सेंग्राफोराबो रावबो ओरैनो थाया धालाय मिस्थ्रि हाबजुबदो दा राज मिस्थ्रियाव ओरैनो बेखार गैला आरो इदिनो सोलिना दंथ'यो आरो दा जों गामियाव बेखार माबा गैथ'आ सोरबा फालांगि सोरबा मिस्थ्रि सोरबाबा जि दानाय इदि सोलिना दं आरो दा